میں نے اپنے اسکول میں جو آرٹ کلاس ہوتی ہے جو کہ باقی سبجیکٹس کی طرح ہوتی ہے وہ ضرور اٹینڈ کی ہے اور اس کا میرا ایکسپیرئنس بہت اچھا رہا ہے کیونکہ جو میرا مجھے ڈرائنگ کا جو شوق ہے وہ تبھی سے پیدا ہوا ہے جب میں نے ڈرائنگ کری تو میری ٹیچر نے جب میری تعریف کری میری کلاس میٹس نے میری تعریف کری تب سے مجھے احساس ہوا کہ یہ کرنا میں مجھے اس کا آرٹ مجھے تھوڑا بہت آتا ہے تبھی سے مجھے ڈرائنگ کا شوق پیدا ہوا اور میں آج بھی تھوڑا بہت ڈرا کر لیتی ہوں اپنے بچوں کے لئے کارٹونس وغیرہ یا بچوں کے اسکولس کے لئے اگر آرٹ کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ سب میں ڈرا کرتی ہوں